आसन करैसे इएह होइ छै जइसेकि लोक टाँग मतलब दुनू गोड़ पसारिके आसन करै छै जइसे कि हाथ उप्पर लिआ करै छै दायाँ बायाँ करै छै आओर ताली भी बजबै छै मतलब अइसन छै कि बहुत आसन छै कि मतलब हँ जइसे कि हाथ दुनू या उपर लिआ करै छिकै हाथ मतलब घुमबै छिकै ताली बजबै छिकै पाएर भी मतलब फैलाबै हिकै अथी करै छिकै आओर आओर कि कहै छिकै मतलब बहु अइसन कि मूड़ी भी घुमबै छै शरी डाँढ़ भी मतलब घुमाबै छै अइसन शरीरके छै ने कि जे नस मतलब बैठल भी रहै छै ने ओ नस मतलब फ्री हो जाइ छिकै इसीलिए मतलब लोकके मतलब योगा करैके चाही आसन ग्रहण करैके चाही तऽ एहिसब छै मतलब दाँत भी मुट्ठी भी मुट्ठी भी अइसे अइसे करै छिकै तऽ ओकर मतलब पूरा नस फ्री रहै छै गोड़के भी फ्री रहै छै जइसे मतलब पाएर जतना नाखून अथी रहै छै अुङ्गुलीके ओ भी फ्री होइ छिकै आओर मतलब बहुत अइसन छै कि मतलब योगा करलासे ने बहुत मतलब मतलब नस रे मतलब खून रे अथी हो जाइ छै ने तऽ लोक मतलब मतलब मुट्ठी बान्है छै या हाथ घुमबै छै कोहनी घुमबै छै डाँढ़ घुमबै छै मूड़ी घुमबै छै तऽ नस जे मतलब दबल रहै छै मतलब ओसब फ्री हो जाइ छै तऽ इसीलिए मतलब ईसब मतलब आसन मतलब योगा करै छिकै

लोक मतलब मतलब उछलबो करै छै ओहोसे मतलब किछु शरीरमे कु किछु अथी फुरती रहै छिकै तऽ आओर दौड़ै भी छिकै ओहोमे मतलब नस फ्री होइ छिकै तऽ ईसब मतलब योगाके अथी छिकै आओर करैके भी चाही आओर तऽ हम भी करै छिए आसन तऽ मतलब वएह हाथ कभी घुमेलहुँ कभी पाएर घुमेलहुँ पै कभी मुण्डी घुमेलहुँ अइसेहि मतलब गोड़ फैलाबै छी हाथ लिआ उपर करै छिए एहिसब मतलब करै छिए